अलग अलग मौसममे हमर इलाकाके जलवायु अलग अलग रहै छै जेना मौसम अबै छै गरमी अबै छै बरखा होइ छै जाड़ आबै छै बसन्त आबै छै शरद आबै छै गरमी होइ छै तऽ गरमीमे बहुत गरमिए रहै छै बहुत गरमी आओर गरमिओ बहुत ज्यादा पड़ऽ लगै छै गामोमे तऽ एनाहिते गरमी बहुत होइ छै ठण्डा तऽ ठण्डो जेना एहिबेर लेटसँ ठण्डा अएलै हँ लेकिन ठण्डा अएलै हँ तऽ बहुत ज्यादा आबि गेलै हँ एतेक ठण्डा ठीक नहि होइ छै अपन रहऽके चाही ठण्डा आब एना अबैके चाही मौसम छै तऽ अएबै करतै लेकिन बहुत एखन ठण्डा भऽ गेलै कोहरा पूरा लागल रहै छै सुबह सुबह तऽ किछु समझिमे नहि आबैत रहै छै आओर फेर जाड़ आओर फेर बसन्त आबै छै बसन्त मौसम बहुत बढ़िआँ होइ छै बसन्तमे नहि ज्यादा ठण्डा लागै छै नहि ज्यादा गरमी लागै छै एकदम सबसँ बढ़िआँ मौसम तऽ बसन्ते होइ छै आओर बसन्त मौसम होइ छै आओर फेर बरखा बरखा अबै छै तऽ बाप रे गामोके इस्थिति एकदमसँ बिगड़ि जाइ छै बरखा अबै छै तऽ जहाँ रोडपर चलऽवला नहि रहै छै आब तऽ कनि रोड मतलब बनबो कएलै हेँ आब तऽ जगह जगहपर कनि कटरो वगैरहसब बनि गेलै हेँ ओहिमे पानि चलि जाइ छै तऽ आब कनि रोड चलऽ लायक रहै छै लेकिन पहिले तऽ नहि एहन किछु रहै मतलब रोडपर एतेक एतेक पानि रहै छलै घरसँ निकलऽवला नहि रहै छलै तैओ आदमीके निकलैए पड़ै छलै जाइए पड़ै छलै कामसब थोड़े छोड़ि सकै छै केओ आब सब मौसम छै तऽ सब साल तऽ ओहिना होइ छलै तऽ ओकर उपाय लेकिन एहिबेर केलखिन हेँ हमर गामक मुखिआ केलखिन हेँ उपाय नाली बना देलखिन हेँ रोडो कनि बढ़िआँ पीच बना देलखिन हेँ आब धीरे धीरे भइए रहल छै हमरसबके अथी जहाँ तहाँ प्रोग्रेसमे छै रोड गली गली बनि रहल छै आओर गरमी गरमीमे हमरासबके बहुत ज्यादा मतलब आदमी अस्तव्यस्त गरमीसँ भऽ जाइ छै बहुत गरमी होइ छै गरमीके मौसम तऽ बिलकुल नहि आबऽके चाही गामके लेल कियाकि आब लाइटो अएलै पहले तऽ लाइट नहि छलै तऽ बहुत ज्यादा कष्टमे जिनगी बितै छलै गरमीके आओर